ہاں ہاں بالکل اردو زبان کا ہندی زبان سے موازنہ کیا جاتا ہے کیا جاتا رہے گا ہمیشہ کیونکہ دونوں زبانوں میں اتنی زیادہ قربت ہے کہ صرف جو ہے وہ خط کا فرق ہے باقی دونوں کے موضوعات سیم ہیں لکھنے والے بھی سیم ہیں بولنے کا طریقہ سیم ہے نحو و صرف دونوں کی سیم ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو ہندی کی نحو ہے وہی جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں اردو کی نحو ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا پیچھے کی طرف جائیں تو ہمارے روٹس بھی بالکل سیم ہیں ہند آریاؤں سے مطلب ہند آریائی زبانوں سے جو ہے وہ اردو بھی وہیں سے نکلی ہوئی ہے اور ہندی بھی وہیں سے نکلی ہوئی ہے بس یہ ہے کہ اردو میں اردو والوں نے یا اردو نے بہت سارے پرشین اور عربک الفاظ کو اپنے اندر اپنے یہاں لے لیا حالانکہ کہ سنسکرت اردو میں بھی ہیں ہندی نے جو ہے وہ پرشین اور عربک الفاظ کو پرشین تو لیے ہیں لیکن عربک الفاظ کو اتنے زیادہ نہ لیتے ہوئے سنسکرت جو لفظیات ہے اس کے اوپر تھوڑا زیادہ فوکس کیا ہے یہ ذرا سا بنیادی سا فرق ہے لکھنے والے موضوعات سیم ہیں پریم چند کو دیکھ لیجیے ہم اردو والے بھی ان کو ایک اپنا بڑا رائٹر کہانی کار مانتے ہیں اور ہندی والے بھی مانتے ہیں امیر خسرو اردو والے بھی انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو اپنا بڑا رائٹر مانتے ہیں ابتدائی شروعاتی رائٹر مانتے ہیں پریم ہندی والے بھی اسی طرح سے کرتے ہیں تو تمام چیزیں مطلب ہماری جو ہیں وہ بالکل ایک ہی جیسی ہیں بس رسم الخط کا مسئلہ ہے رسم الخط میں یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور ہندی جو ہے وہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے بلکہ پیچھے تھوڑا تنازع بھی چلتا رہا ہے اس پہ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ بھائی دونوں کو ایک ہی طرح سے کر دیجئے ایک ہی لیپی میں یعنی اردو کو جو ہے دیوناگری میں کر دیجئے بلکہ آج تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں ریختہ ایک ادارہ ہے جو اردو کی بیشتر کتابیں جو ہے وہ دیوناگری میں چھاپ رہا ہے یعنی جو ٹرانسکرپشن سوری ٹرانسلٹریشن کر کے اس کو سب لوگ پڑھتے ہیں بس لیپی کا فرق ہے باقی کوئی بھی فرق نہیں ہے دونوں میں دونوں کی شاعری ایک ہے دونوں کی کہانیاں ایک ہیں ناول ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے دونوں اور دونوں ایک رائٹر ہندی بھی لکھ رہا ہے اور وہی رائٹر اردو بھی لکھ رہا ہے تو کوئی بالکل سیم ہی ہے سب